हाँ नमस्ते हाँ तो भैया ये बताओ ख़ाली हो चलना है ना ले के गाड़ी हाँ घूमने जगह बताओ कहाँ घूमने ले कर चलोगे अभी तो हम नए आए हैं तो हम को पता नहीं है ना तो आपको पता है आप ड्राइवर हो तो

हाँ हाँ बोलिए

कितना टाइम लगे कितना कितना टाइम लगेगा मुक्खा फॉल जाने में ओके

अच्छा तो और जैसे कि अब मुझे और घूमना है हाँ कहाँ कहाँ हाँ

आप मतलब ख़ाली होंगे मुझे घुमा सकते हैं आप अच्छा तो मतलब एक साथ में पूरा ख़र्च कितना आएगा घूमने में

हाँ वो मतलब कि अलग रहेगा बाक़ी तो होटल होटल तो रहेगा रहने के लिए हाँ तो आप मतलब ख़ाली हैं आप आप चलना मेरे साथ चलेंगे ना फिर तो फिर ऐसे मुझे ऐसी ऐसी जगह घुमाइए कि अभी देखिए मैं नए नई आई हूँ मुझे पता भी नहीं है यहाँ तो आप यहाँ के रहने वाले हैं तो आप मेरे को अच्छी अच्छी जगह घुमाइए फिर मैं भी अपने कंट्री में जाऊँगी तो बोलूँगी कि हाँ मुझे कोई भैया मिले थे बहुत अच्छा घुमाए थे तो हाँ फिर और हाँ

वो अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी तो आप कब चल रहे हैं मुझे ले कर तो ठीक है भैया मैं आपको लोकेसन भेजती हूँ फिर आप उस लोकेसन पर आ जाइए मुझे रिसीव करिए धन्यवाद